जों थुथावजेण्ड ओइटथिन आवहाय गामिनि ज'यैनो भुटानावहाय फिकनिक जानो थांदोंमोन आरोना गामिनि ज' बिदिनो बिदाफोर जानाय दङ ओमफ्राय जोंजों समानबो लोगोफोर दङ ओमफ्रायहाय आंनि लोगो ओमफ्रायहाय बिब' जानायफोर दङ आरो गामिनि ज'नो ज' रायलायनानैहाय ज' बिदिनो दिसिसन लालायनानैहाय बेवनो थांनाय जादों आरोना भुटानावनो भुटानावहाय फार्स्ट आवहाय थांनाय जानाय नङामोन आलादायाव सोमोनना जायगाया ओमफ्राय भुटानाव जाबाय बिनिफ्राय भुटानावहाय बिदिनो बयबो थांजोबो होनलाय नायखाय ज'नो ओंखारबाय ओंखारनानैहाय बिदिनो बास जों थांदोंमोनदां जोङो औ बास जोंनो थांदों ज'नो ओमफ्रायहाय बिदिनो जोङो थांनाया बिदिनो थारथि जन मोनदां गासै ओमफ्रायहाय थांबाय ज'नो बिदिनो गान दामै दामै इन्टारेस्ट नो थांनायावबो थांबाय ओमफ्रायहाय बिदिनो बिरात इनजय खालामबाय आरो ओरैहाय भुटान मोनहैनानै ओमफ्रायहाय मोनहैनानै जोंङो बायदिसिना बिदिनो जाग्रा लोंग्रा गासिबो ओंखाम बिदिनो जाग्रा गासिबो लांखा जोबदोंमोन ना ओमफ्रायहाय हजोंनो संनानै जाबाय गेसबो लांखादोंना ओमफ्रायहाय संनानै बिदिनो अमा बेदर जाबाय दाउ बेदर ना बिदि गासिबो बायना लांजोबखादों नालाय ओमफ्राय सङै खावै जाबाय जानानै आराम दसे बिदिनो इनजय खालामबाय ओमफ्राय इनजय खालामनानै लोगोफोर गोजा बिदिनो दैबो दङना बे दैयावहाय बिदिनो फट' बिदि बायदिसिना लाबाय आरोना ओमफ्रायहाय फट' लालायनानै ज' बिदिनो इनजय खालामबाय गोबावजों खनसे थांनो मोननाय ना एथ' माबानि उनावहाय गामिनि बिदिनो ओजोंहाय लोगो जालायनानै थांबा एसे इन्टेरेस्ट आबो एसे बारा जायोना आरो गामिनि बिदिनो सिनायखाजोबनाय नालाय बिदाफोर जानाय गासिबो ओमफ्रायहाय ज' बिदिनो एसे फट' बायदिसिना लाबाय रंजाबाय माबाय फैबाय ओमफ्राय बिदिनो दस्रायावथ' जोंङो हाबैथायनो मोनखायासै ससेल'नो थांनो मोनदों ओमफ्रायहाय बे ससेयावनो जोंङो बिरात इनजय खालामबाय आरोना हरैथ' थांथायनो मोनासै नालाय बियावनो इनजय खालामनानैहाय फैबाय जोंङो बिदिनो जानो गाजा गोमजा थांनायावबो बिदिनो गान दामै दामै थांबाय ओमफ्रायहाय फैनायावबो रंजानानैहाय बिदिनो फैफिनबाय आरो गान दामनानैहाय जा इनजय खालामबोदों जोंङो ओमफ्राय दाबो गोसोआव दंलायो आरोना बेखौहाय जेनबा बावनो हाया मेम'रि बायदि जानानै थाबाय बियो मोनसे इनजय खा लोगोफोरजों थानायानो मोनसे आलादा